سب سے زیادہ سلائے جانے والے کپڑوں میں کُرتی ہے جو کہ میں کوٹن کی اکثر میں کوٹن کی کُرتی سلانا پسند کرتی ہوں اور سلائی مشین میں اگر ہم موٹر لگا دیں تو ہمارا کام اور اچھے سے ہو جاتا ہے اور جس طریقے سے سادی سلائی مشین کو ہمیں بار بار ہمارے پیروں سے چلانا پڑتا ہے موٹر والی سلائی مشین خود بخود چلتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیروں کو بھی آرام ملتا ہے کرتی کوٹن کے کپڑوں کی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گرمی اور سردی دونوں میں پہنے جا سکتے ہیں اِس لیے میں اکثر کوٹن کے کپڑے سلانا پسند کرتی